शाळेंत आनी कॉलेजींत आमकां खुबशे धडे आसताले जे गणिततज्ञ म्हण वैज्ञानीक म्हण हांचेर खुबशे धडे आमकां शाळेंत शिकोवपाक शिकपाक मेळ्ळे तातुंतल्या आतां वैज्ञानीक म्हणल्यार सी वी रामन मागीर आतांचो जो सगळ्यांत आवडटो रिसेंट प्रेजिडेंट सुद्दां तो जाल्लो आसा तो आमचो ए पी जे अब्दूल कलाम तशेंच गणीततज्ञ आसा आर्यभट्टा भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्त ए पी जे अब्दूल कलामान तर खूब तो सामको गरीब घराण्यांत शिकलेलो तसोच थंयसल्ल्यान ताणी रोकॅट लौंच कशें करपाचें तें तेमी इन्वेंट केलें आनी आतां मागीर तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ इंडिया हातूंत तो बरे पदवेचेर आशिल्लो ताच्या नंतर ए पी जे अब्दूल कलामाक प्रेजीडंट डिक्लेर केलो आनी तो निवडून आयलो प्रेजीडेंट म्हुणोन आनी प्रेजीडंट म्हुणोन तेणी खुबशीं कामां केल्लीं आला तशेंच गणीततज्ञ म्हणपाचें जाल्यार आर्यभट्टा आर्यभट्टाचें नांव तर सामकें जग प्रसिध्द जाल्लें आसा की शुन्य हो शुन्य हो तेणीच संशोधन करून तेणी हें केल्लो इन्वेंट केल्लो आसा तर शुन्याचो उपयोग तेणी गणितांत कसो करपाचो ताचें केलकुलेशन्स कशें करपाचे हें सगळें तेणी जगाक दाखोवन दिलें तो त्या टायमार सामको जग प्रसिध्द जाल्लो तसोच ताचो वापर तेणी तुजी सोलार एक्लिप्स जाता सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जाता पृथ्वी आमची कशी घुंवता कितल्या टायमार चंद्र आनी सुर्याचें जें डिस्टंस आसा प्लस बाकिचीं जीं गणितां आसा पृथ्विच्या बद्दल ह्यो संशोधन तेणीं खुबशें संशोधन करून हेल्प केल्लें आसा सो अशी जी अशी व्यक्ती आसा ज्यो गणिततज्ञ म्हण जावं वैज्ञानीक म्हण त्यो भुरग्यांक खूब बऱ्यो पडटा आनी जेन्ना त्यो स्कुलांत धडे म्हूण आमकां शिकोंक मेळटा तेन्ना एक प्रोत्साहन मेळटा तुका की खरेंच ह्या लोकांनी जर इतलें बरें काम केल्लें आसा जाल्यार आपूण कित्याक करचें न्हू सो तितून तुका एक प्रोत्साहन मेळटा की तुवेंनूय ती तशी आयडिया एक तयार करची मनांत आनी नवीन कितें तरी तुवेन संशोधन करपाचें सो तेका लागून असले धडे आसात ते आमकां खूब उपयोगी पडटा तशेंच हेंच्यांनी जे आमचे आतां वैज्ञानीक आनी गणिततज्ञ पयलीं जावन गेल्ले आसा तेंच्यांनी खुबशी खूब बरीं कामां केल्लीं आसा आणी ते एकदम जग प्रसिध्द जाल्लें आसा